हाँ बोलिए हमारे यहाँ बहुत पर्व होते है जैसे दुर्गा पूजा है होली है दिवाली है छठ पर्व है बहुत सारा पर्व मनाए जाता है दीपावली हमारे गाँव में मनाए जाता है जैसे सव आदमी नया नया कपड़ा पहनते हैं दिन भर सब घर कपड़ा धो धो माँज कर साँझ को दिया बत्ती जलाते हें सब छुरछुरी पटाका फोड़ते हैं पूरा परिवार मिल के मिठाई खाते हें मिठाई बाँटते हैं सब मनाया जैसे दिवा दीपावली जैसे दीप अगरबत्ती या थी दीप मा मोमबत्ती दिया यह सब जलाते हैं सब अच्छा से धूम धाम से मनाते हैं खुशी खुशी सब छुरछुरी छोड़ते हैं पड़ाका छोड़ते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे दीपाव ली मना जाता है आपको यहाँ कैसे मनाया जाता छठ पर्व हम करते हैं जैसे सब जाते हैं गंगा जी नहाते हैं गंगा जी से नहाकर आते हैं तब गेहूँ मानते हैं गेहूँ लाकर कूटते हैं सुखाते हैं सुखा कर तब उसको फिर जाते हैं मसीन पर पिसाने के लिए पिसाकर आते है तब उसको फिर चिनी लाते हैं तेल लाते हैं सब मिलाकर ठेकुआ बनाते हैं माटी का चूल्हा पर ठेकुआ बना कर सब फल लाते हैं फल लाकर तब वह डलिया में सजाते हैं सजा कर तब गंगा जी जाते हैं तो हम उसको मने हाँ मतलब सूरज देव को मने वह हाथ उठाते हैं ठीक है एही सब ऐसे करते हैं दुर्गा पूजा जैसे है पूरा फेमिली जैसे है परिवार है सब नया नया कपड़ा लेते हैं कपड़ा लेकर फिर जैसे जहाँ देखने का मन होता है दुर्गा पूजा वहाँ जाते हैं देखने के लिए सब मिलकर हाँ जैसे दुर्गा पूजा मनाते हैं होली है होली भी मनाते हैं होली में सब मने सवेरे कर उठते हैं पुआ हुआ पूरी हुआ यह सब पकाते हैं कचरी हुआ खीर हुआ यह सब बना कर तब सब बनाकर खाते हैं और दूसरा दोस्त जो आते हैं दोस्त बंधु सब उसको खिलाते हैं खिलाकर फिर सब रंग होली खेलते हैं खेल कर फिर शाम को जब शाम होता है तब हम सब यह अबीर खेलते हैं जो हमसे बड़ा है उसको हम अबीर पेड़ पर देकर माथे में लगाते हैं जो सोटा जो है उसको हम अबीर लगाते हैं लगाकर फिर होली खेल लेते हैं तब नहा धोते हैं नहा धोकर के